हाँ जी कौन नमस्कार नमस्कार हँ हम कोचिंग चलाबै छी किरकेटके अहाँके शुभ नाम की भेल अच्छा अच्छा जी हँ हँ बिल्कुल हमर देखिऔ कोचिंग जे छै से एतऽ बी एस एस कॉलेजपर चलै अइ सुबह शाम उपलब्धता विद्यार्थीके उपलब्धताके हिसाबसँ हमर कोचिंग चलै अइ फीसके कोनो एहन तरहके अथी नहि छै कियाकि हमरा क्रिकेटके प्रति प्यार अइ समर्पण अइ ताहि वजहसँ हम क्रिकेटसँ जुड़ल छलहुँ फीस जे छै से अहाँके ठीक छै हमरो जीवन यापन ओहिसँ होइ छै पाँच सओ टका अहाँके फीस लागत ओहिमे ठीक छै अगर अहाँ अथीके ट्रेनिंग करबै जे टेनिस बाल छै ओकर ट्रेनिंग करबै अगर अहाँ जे छै से अथी लेदर खेलबै तऽ ओकर फीस हैत एक हजार लागत अच्छा अच्छा तऽ लेदरके देखिऔ तब अहाँके बहुत चीज अथी की उम्र अइ अहाँके अहाँ एक्टिव छिए मतलब फिजिकली

की करै छिए अहाँ बॉलिंग बैटिंग ऑलराउण्डर की छलिए अच्छा अच्छा तऽ देखिऔ ऑलराउण्डर सभके तऽ बुझिते छिए शारिरिको मेहनति बहुत ज्यादा करए पड़ै छै फिटनेसो ज्यादा राखए पड़ै छै तऽ अहाँ जे छलै कोन गामसँ बाजि रहल छिए आसपासके छलिए ने अच्छा अच्छा तऽ देखिऔ अहाँ जे छै से काल्हि भोरे आबू ग्राउण्डपर ओ तऽ देखबै अहाँ जे अपने कोन रूपमे हमर लड़कासभ कऽ रहल छै प्रैक्टिस के की रहल छै हमहूँ अहाँके जाँचब जे अहाँ कोन प्रकारके छिए दिल्लीसँ एलिए हँ आओर किरकेट छिए नया युवा छिए बहुत चीज अहाँके आबै हैत बच्चोसभसँ मिलै कियाकि ई टीम गेम छिए आब अहाँ जहन एतहि खेलबै हमर टीमसँ अहाँके जे छै मिलनसार हुअ पड़त देखबै अहुँक की अहाँके की स्किल अइ की बैटिंग बॉलिंग अइ की अहाँके फिटनेस लेवल अइ ओहि हिसाबे हमर देखिऔ सुबहो चलै छै शामो चलै छै अहाँके जे टाइम चाही से आबिकऽ ट्रेनिंग कऽ सकै छिए देखिऔ ओ अहाँ टीम तऽ एके बनिकऽ सुपौलसँ अगर टीम जाइ छै कोनो भी टूर्नामेन्टमे तऽ ओ हमरे टीम जाइ छै इएहटा एगो एकेडमी छै सुपौल जिलामे अगर अहाँके खेल जे छै से ओ लेवल हिसाबके रहत तऽ बिल्कुल अहाँ जे छै बिल्कुल मौका मिलत हम कहलहुँ ने अहाँके शुरूएमे जे हम खेलसँ एहि कारण जुड़ल छिए की हमरा प्यार छै एहि खेलसँ हम कोनो बेबसायके कारण नहि जुड़ल छिए लेकिन ई वजहसँ कोनो भी टूर्नामेन्ट होइ छै किछु होइ छै तऽ ओहिमे हमर अपनो खरच होइ छै अपनो अथी होइ छै आओर सभ आदमीसभ छै क्रिकेटके प्रति लगाव राखै छै ओहोसभ कन्ट्रीब्यूट करै छै तऽ हमसभ बहुत सारा टूर्नामेन्ट बहुत जगह खेलै लए जाइ छिए पटनो राँची दरभङ्गोसभ जगह जाइ छिए बिल्कुल अहाँके खेल ओहि प्रकारके हैत तऽ अहाँके ओहोमे प्रमोट करब आ सुपौलसँ अलग अगर बिहारो लेवलक टीम जाइ छै बिहारोके टीम खेलै लए जाइ छै अगर अहाँ ओहि प्रकारके रहबै तऽ ओहोमे अहाँके अथी अइ आबू एहिपर विस्तृत चर्चा हेतै